दीदी नमस्ते हमको फू फूल चाहिए सजाने के लिए कितना पैसा हाँ तो जो हाँ जो चीज़ हमको पूरा नीचे ऊपर मने कि घर में शादी परा है वह उसमें सजाने के लिए कितना पैसा बैठेगा उसमें अच्छा घर भी सजाना है हाँ आँगन में आँगन भी सजाना है मारों में भी सजाना है औउर माने कि माने कि हाँ पूरा सोगा स्वा गावट करना है कि माने कि पुरके मारे ना एकदम घर में भी सजाना है बाहर में भी सजाना है द्वार पर हाँ पैसा कितना पैसा कितना लगेगा नौ हज़ार रुपया लगेगा हाँ तो कुछ दीदी जी थोड़ा कम पैसा तो लीजिए अच्छा सजाएँगी ना हाँ अच्छा से सजाना है मेरा घर यहीं पास में ही है यही कचरिया है घर मेरा मेरा घर कचरिया है केसी किस क जी किस कलर के फूल लगाएँगी मेरा घर पर नहीं बोलिए लाल पीला गुलाबी यह आसमानी जैसा पुरको तो नाम होता है ना गेंदा गेंदा के फूल गेंदा के फूल लगाएँगे जी गेंदा हाँ जी ठीक है मेरा घर यही कचरियाँ है है आके लगाना है आँगन में भी लगाना है मारों में भी लगाना है ठीक है ठीक है ना हाँ नमस्ते दीदी